मैथिली भाषा बहुत ही मधुर भाषा छै आओर जे हमसब तऽ एहिना बाजै छी तऽ अइमे दिक्कत कोनो नहि छै लेकिन जे बाहरसँ अबै छथिन जे ई भाषा नहि बजैत रहै छथिन हुनका बाजऽमे कनी दिक्कत छै आओर ई भाषा बहुत ही अच्छा भाषा छै तऽ ई जे जहाँ रहै छै तऽ ओ ओकरा भाषा अबै छै आओर दोसर भाषा बजैमे कनी दिक्कत होइत अछि जेना हमरा सबके हिन्दी भाषा बाजैमे दिक्कत होइत अछि तेनाहिते हुनका सबके मैथिली भाषा बाजैमे दिक्कत होइत अछि आओर मैथिली भाषा बहुत ही मधुर भाषा छै अइमे हमरा सबके कोनो दिक्कत नहि अछि आओर जे भी लोक आबै छथिन तऽ जेना बिहार मैथिलीसँ बाहरके लोक अबै छथिन हुनका कनी बाजऽमे दिक्कत होइत अछि ओकर दिक्कत होइत अछि तऽ मैथिली भाषा कनी सीखैत सीखैत तब ओहोसब बाजऽ लगै छथिन कनी मनी दिक्कत तऽ सबके होइत अछि आओर रहै छथिन तऽ रहैत रहैत सुनैत सुनैत ओ भी सीख लै छथिन मैथिली भाषा मैथिली भाषा तऽ सबके बाजऽ आबऽके चाही आओर मैथिली भाषा देशसँ बाहर भी कतेक लोग बाजै छथिन जे अपन संस्कृतिके बचाके राखै छथिन ओ मै अपन भाषा कहूँ जाइ छथिन तऽ नहि भूलै छथिन आओर आइ काल्हिके लोक तऽ अपन भाषा भूलिकऽ हिन्दी इंग्लिश भाषाके जादा प्रयोग करै छथिन आओर अपन भाषाके प्रयोग कम करै छथिन पहिले अपन भाषाके जहाँ भी रहू तऽ अपन भाषा बाजू आओर अपन भाषा अपन संस्कृतिके बचाऽ कऽ राखऽके प्रयास करू आओर मैथिली भाषा बजनाइ कोनो अथी नहि छै जे अपन भाषा रहल सेहे बजैके चाही मै ही मैथिलीके बदला हिन्दीमे बाजब तहन अपन भाषाके प्रयोग हमेशा करऽके चाही